हेल' नों बालास्रि बर' ना अ आं उदालगुरि बर्नगाव हस्पिटालनिफ्राय बुंदों ओइ दाखालि जोंनि हस्पिटालाव फैदोंमोनना नायजाफैदोंमोन ओ ओ ओमफ्राय दा देहाफ्रा बोरै दङ अ ओ ओ ओ दे जेबो नङा फैफिननो हागोन नायनो जुदि देहाखौ बांद्राय मोजां मोनाखैब्ला आरो मुलिफोरा माखासे जोब्बायब्ला माखासेथ' दंबावो दा ओं होमब्लालाय फैफिननानै आरो चेकआप खालामफैजाबावगोन ओमफाय

बेयो एसेबो मोजां जायाखै नामा खमायाखै नामा इयो अ ओ ओ र' होमब्ला आं मोनसे माबा हरनि बे सारआ फैगोन आरो बेखालि ड'क्टर फैगोन ओमफ्राय नोङो माबाखालि फैब्लानो जाबाय लोगो मोनगोन होमब्लाना बिनि सायाव माने मोजां ड'क्टर फैगोन आरो माबाखालि फैदो नोङो पन्द्र' थारिखखालि फैदो नैबे मासनि ओं ओं ओं फेब्रुवारियाव फैब्लानो जाबाय अ नों जुदि एसे गोबावसिमहालागैब्लाबो एसे माबानो हागोन बायदिब्ला फैजागोन जेबो नङा ओमफ्राय जुदि नों हाया हाया मोनथारदोंब्ला आरो एसे थाबैनो फैनानै खबर लाफैनो हागोन नायजाफैनो हागोन ओमफ्राय मुलिफ्राबो माखासे दंबावो बेखिनिखौ आरो जानानै नायदो बे मुलि बाखि थानायफोरा ड'क्टरआथ' माबा दाख्लैबो फैनानै थांबाय ओमफ्राय दा आरो नेक्स्ट फैबावगोन दिनै बेसे थांखो होनखो जोंना फेब्रुवारि टुइन्टिफर थांबाय ने होमब्ला नेक्स्ट मान्थआव फैदो दे नेक्स्ट मान्थनि माबा आठ थारिखआव फैगोन दै ड'क्टरआ ओं ओं बेयाव बेखालि फैफिनब्लानो जाबाय मोजाङै नायजानानै मुलिफोरखौ गोदान लांनो हागोन दे होमब्ला ने बेखालि फैब्लानो जाबाय दे ओं